आं मिथिनाय फिसा फिसा फालांगिफोरा जाबाय दाउ फाननाय अमा फाननाय गय खावनाय दखान होनाय फाथै फाननाय बोरमा फाननाय मैगं थाइगं फाननाय साह दखान होनाय आरो मेथाय दखान होनाय फिथा सावनाय दखान होनाय बेफोरबायदिनो गोबां गोबां फालांगिफोर दङ फिसा फिसा फालांगिफोर दं आरो माबा मोनसे थि फालांगिनि सायाव आङो बेखौनो बुङो सानो दि दख'ना फालांगि खालामनाय बे दख'ना फालांगि खालामनायाव माखासे गोसो बोनो हाथावनाय खोथाफोर दङ जेरैहाय सेंग्रा सिख्लाफोर सिख्लाफोर एबा लाइमोनफोरखौ दख'ना मोजां मोजां फाननानै गोसो बोनो हायो आरो मोजां मोजां दख'नाखौ नुयोब्ला लाइमोनफोरा दख'नाखौ बायो गानो गाननानैबो मोजां नुयो समायना नुयो बेफोरनो मोनसे थि फालांगिनि गोसो बोनो हाथावना खोथाफोरा बेफोरनो